जॾहिं असां दोस्तनि खां मिली करे खेॾंदा आहियूं त असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे असांखे दोस्तनि खां मिलण जो मौको मिलंदो आहे जीअं ई असां त स्कूल खां ईंदा आहियूं त असां घर खां ॿाहिरि न रोटी खाई करे तुरंत ॿाहिरि निकिरी वेंदा आहियूं ऐं साइकलिंग कंदा आहियूं दोस्तनि खां गॾु गेम्स खेॾंदा आहियूं ऐं उन में असांजो शरीरु ॾाढो तंदुरुस्त थींदो आहे ऐं मन खे ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे बार बार वञण लाइ दिलि थींदी आहे असांजी बॉडी हेॾी हिकदमु फ फुर्तीली थींदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं झगिड़ा बि थींदा आहिनि पर दिमाग़ त दिमाग़ बि इन सां वधंदो आ्हे कोई दोस्त ॿुधाईंदो आहे हा हा उन स्कूल में अॼ छा थियो कोई नई आहिनि किथे कोई छोकिरो किथे दोस्त कोई दोस्त किथे मिली आहियो कंहिंखा किथे घुमी आहियो हुन ई पाण उन जे बारे में ॿुधाए ॿुधाईंदो आहे ऐं खे अलॻि अलॻि असां गेम्स खेॾंदा आहियूं खेल खेॾंदा आहियूं ऐं असांखे इहो ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे